میں یوگا بھی کرتا ہوں اور واکنگ بھی کرتا ہوں تو سانس لینے کی پریکٹس بھی ہوتی ہے مشق ہوتی ہے بڑا فائدہ ملتا ہے سانس لینے کی جو نسیں ہیں مسلس ان میں بڑا ریلکس ہوتا ہے پھر بعد میں یہ ایک یوگا کا طریقہ ہے اور بڑا فائدہ مند ہے یوگا